हलो हाँ हाँ हाँ आप ट्रेवल वाले हैँ हाँ हमको तो थोड़ा घूमना है गाड़ी तुम्हारी लेना है हमको घूमना है जैसे ग़रीबनाथ हुआ मंदिर मंडी हाँ हाँ मुझ मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला घूमना है अच्छा अच्छा मंदिल है हाँ

हाँ हाँ ठीक भाड़ा कितना लगेगा

तो वहाँ पर कितना दूर तक जाइएगा हमको अच्छा अच्छा जगह पर जाना है और मेरे घर में आदमी जो है उसको भी ले जाना है हम पाँच आदमी हैं सब आदमी जाएँगे और तो इसमें हो जाएगा हाँ हमको मधुबनी भी जाना है मधुबनी में बहुत भाड़ी एक तो मंदिल है वहाँ पर बहुत अच्छी पूजा होती है तो हम सोंचते हैं जो वहाँ हाँ तो हम सोचे हाँ तो हम चाहते हैं जो ठीक है फिर बाद में बात करते हैं